सुपौलमे स्थानीय खेल आओर मनोरंजनक गतिविधि अछि बहुत सारा अछि जे बहुत ही लोकप्रिय अछि ईसभ गतिविधि लोक एकठाम लाबैत अछि आ जिलाके समुदायके भावनामे योगदान दैत अछि सुपौल जिलामे क्रिकेट गाँधी मैदान स्थित सुपौल स्थित गाँधी मैदानमे क्रिकेट कबड्डी खोखो आओर रग्बीसभ होयत अछि तऽ एहिसँ युवा पीढ़ी जागरूक आओर लोकसभ भी एकजुट होयत छथिन सभगोटे आओर सुपौल जिलाक स्थित आर एस एम राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला पब्लिक इस्कूल छलाह ओतय छब्बीस जनवरीसँ मेला स्टार्ट होयत छलय आओर लगभग दू महीना तक चलैत अछि आओर काफी मनोरंजन मनोरंजक होयत छलय ओहिमे अन्य बहुत बहुत प्रकारेन झूला लागैत अछि बहुत सारा दोकान लागैत अछि आओर अथिओसभ होयत अछि खेलो कूद होयत अछि सर्कस सर्कसभी एक मेन छलय जेकरा देखयके लेल एक बहुत सारा लोकसभ एकजुटभऽ कऽ अधिक संख्यामे पहुँचय छथिन जेना सुपौल जिला स्थित सुतपुर गाँवमे दुर्गापूजा बहुत ही मशहूर छलय दू जगह होयत छै एक सार्वजनिक दुर्गा मंदिर आओर एक ड्योढ़ी पर छै तऽ सार्वजनिक दुर्गा मंदिरमे दुर्गापूजाके अवसर पर बच्चासभ लेल खेलक क्विज सभक आयोजन कयल जैल अछि कयल कयल जाइत अछि आओर सभक लेल बहुत सारा लोक एकजुट होयत छलय